कृष्णा ज्वेलर्स से बात कर रहे हो क्या सर जी मैं गोल्ड फैक्ट्री से बोल रहा हूँ जी सर हम नए नए हार नेकलेस वगैरह लॉन्च करते हैं तो क्या आप खरीदना चाहेंगे तो सर तो सर मेरे पास नेकलेस वगैरह हार और नए नए डिजाइन की बहुत सारी अंगूठियाँ भी हैं टी टीका वगैरह कुंडल वगैरह कमर के लिए बहुत सारी कमर के कोंडली वगैरह गोल्ड की बहुत सारी चीज़ें आप क्या लेना चाहेंगे जी केरेट तो बहुत हैं चौबीस केरेट गोल्ड है हमारे पास मतलब अलग अलग जी हमारे पास हमारे पास मंगलसूत्र भी है हार भी है नेकलेस भी अंगूठियाँ भी हैं टीके भी हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको जो चाहिए हम वह आप को सेल कर सकते हैं नेकलेस वगैरह और सर और सर टीका वगैरह सर टीका वगैरह दें आपको सर आपको टीका वगैरह टीका वगैरह कुछ चाहिए टीका टीका वह माथे पर लगाती हैं ना औरतें वह जी सर वह आपको पड़ जाएँगे उतने का ही पड़ेगा जितने का है अपना गोल्ड और कान के कुंडल वगैरह तो ठीक है सर आपको कितने चाहिए मेरे को बता दीजिए आप लिस्ट भेज दीजिए मैं आप माल निकाल दूँगा जी सर यस सर

और सर

हमारे कॉनली कमर कॉनली वगैरह चाहिए आपको गोल्ड की सर गोल्ड की गोल्ड की ठीक है सर तो कुल मिलाकर चालीस लाख रुपये हो गए है ठीक है सर मैं आपको पार्सल करके ले आता हूँ आप ठीक है सर ठीक है आपको मैं पार्सल करके ले आता हूँ आप मेरे को पेमेन्ट कर दीजिएगा ठीक है सर ओके